मध्य प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम या त्योहार मुझे जो लगता है वह नवरात्रि है क्योंकि नवरात्रि के समय हम चारों तरफ घूमते हैं घूम घूम कर मूर्तियाँ वगैरह देखते हैं काली माता के मूर्ति दुर्गा जी की मूर्ति और इन बीच में जब हम घूमते हैं तो काफ़ी सारी भीड़ जो कि मध्य प्रदेश में बहुत कम दिखाई देती है कभी कभार या फिर जब आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं तब दिखाई देती है वो सारी भीड़ गाड़ी या वाहन में ना चल कर पैदल निकलती है माताओं के दर्शन के लिए मूर्तियाँ देखने के लिए और ये सब नजारों को देख कर हम बहुत ही ज़्यादा मनोरंजित महसूस करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर भी काली माता की एक विशालकाय मूर्ति रखाई जाती है क्योंकि हम जबलपुर से हैं इसलिए हमारे यहाँ ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है जो कि बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इस त्योहार से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से हमें बहुत ही ज़्यादा मजा आता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो नौ दिन का त्योहार होता है और इससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं और इसलिए मुझे ये त्योहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है